अरे सर हमको नखनऊ घूमने जाना है वहां का मौसम कैसा है

जी

जी का समय होता है अरे सर कह रहे हैं कि किस टाइम घूमने का समय अच्छा होता है घूमने आना है हलो कह रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ में घूमने आना है हमको जी जी जी जी जी ऐसा है हमको कोई दिक्कत नहीं होनीं चाहिए ऐसा ही होना चाहिए जी नमस्ते